ریاست ہیلتھ كیئر اداروں میں زیادہ بھیڑ كے مسئلے تو بہت زیادہ ہو رہے ہیں جیسے كہ اپنی لائن كا انتظار نہیں كرتے ہیں آگے گھس جاتے ہیں اور جو زیادہ مریض ہوتے ہیں جیسے كہ ہاسپیٹلس وغیرہ میں خاص كر كے گورنمنٹ ہاسپیٹل میں لائن لگتی ہے ایک نہ ایک كے بعد نمبر آتا ہے لیكن وہ كچھ كچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپںی باری كا انتظار نہیں گھستے كرتے بیچ میں لائن میں گھس جاتے ہیں اور لڑائی ہوتی ہے اس لیے اس وجہ سے بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے